एक साल पहले की बात है मैं बी एस एफ की रनिंग कर रहा था तो मेरे पैरों में मैं मेरी प्रैक्टिस चल रही थी बी एस एफ की कि मेरे पन्द्रह दिन में फिजिकल था तो फिजिकल के पन्द्रह दिन पहले मुझे पाँच दिन पहले एक कील गड़ी पैरों में और वो कील गड़ी और मैं दौड़ते रहा फिर भी मुझे पता नहीं चल पाया और फिर जब दौड़ने के बाद मैं देखा कि बहुत बड़ी कील है तो उसे निकाला डाक्टर को दिखाया पैर दर्द कर रहा है डॉक्टर बोले रेस्ट करना है मेरे पास बचे थे मात्र ओनली चार दिन एक दिन तो इसमें चला गया कील गड़ी थी उसमें तो चार दिन बचे फिर दो दिन तो नहीं दौड़ पाया तीसरे दिन मैंने हल्का हल्का दौड़ा फिर चूँकि मेरा रिजर्वेशन था तो फिर मैं रिजर्वेशन से चला गया तो मैं इंदौर पहुँचा इंदौर पहुँचा तो पैर हल्का हल्का दर्द कर रहा था तो मैंने कहाँ फिर ठीक है देखते हैं फिर ग्राउंड पर पहुँचा तो सोच के तो गया ही था कि जो भी होगा देख लूँगा और फाइनली ये सोच लिया था कि यार करके आना है पास हो कर आना है मुझे तो गया रनिंग करने लगा शुरुआत मैंने मेरे इष्ट देवता का नाम लिया और एक शुरुआत की

देख लूँगा और मैंने शुरुआत की और सोच लिया था कि मेरे को कुछ हो भी रहा है तो एम्बुलेंस पीछे है वो उठा कर लेकर जाएगी उसके बाद में मैंने प्र फर्स्ट राउंड मारा फिर दर्द करने लग गया था फर्स्ट राउंड में ही सेकेंड राउंड मारा कुछ नहीं फिर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया मैंने कहा जो होगा आज देख लेंगे थर्ड राउंड मारा फोर्थ राउंड मारा फिफ्थ राउंड में इतना ज्यादा पेन हो रहा है पेन पैर में कि बहुत ज्यादे ऐसी कंडीशन हो रही कि अब तो नहीं होगा पर सोच लिया था कि नहीं माँ बाप का सपना है और इस वजह से मैंने चलता गया चलता गया फिर एक लास्ट राउंड था मेरा सौ मीटर बचा था और मैं सबसे लास्ट में था तब मैं सबसे फर्स्ट पर आया पूरी ताकत लगा दी झोंक दी आया लेट गया पास हो गया था फर्स्ट नंबर पर आया लेट गया था लेटा वहाँ की वहाँ वो पानी भी नहीं पीने दे रहे थे पहले दस मिनट रहा फिर बहुत अच्छा लगा मुझे उसके बाद मैं वहाँ से आया बताया तो बहुत अच्छा लगा मुझे घर वालों को बताया कि मेरा फाइनली मतलब रनिंग निकल चुकी है फिर मैं एग्जाम की तैयारी करने लगा एग्जाम की तैयारी करके बहुत से उसमें भी कठिनाइयाँ आईं कि यार बहुत सी प्रॉब्लम को फेस किया मैंने फिर एक ऐसा हुआ कि एग्जाम था मेरा नागपुर में तो नागपुर गया मैं मैं गाड़ी से गया जीजाजी और मैं गाड़ी से गया था गाड़ी से गए तो भाई उस टाइम पर क्या है माइंड काम ज्यादे नहीं कर रहा था क्योंकि गाड़ी का गाड़ी से आया था तो बहुत ज्यादे और ठण्ड का टाइम था तो इस वजह से फिर गया गाड़ी से तो एग्जाम दिया तो एग्जाम में भी मेरे सेवेंटी फाइव अंक थे और जब एग्जाम दे दिया घर आ गए उसके बाद में रिजल्ट आता है एक महीने बाद तो मेरा मात्र ज़ीरो पॉइंट वन अंक से जाता है अब उस दिन इतना रोया मैं कि यार यही चीज मेरे लिए बहुत बड़ी मायने थी कि इसके लिए मैंने इतना मेहनत की थी ये है मेरे जीवन का मेन सबसे यादगार पल कि नहीं फिर उस दिन से सोचा नहीं यार मैंने कहा कुछ अच्छा हो ना हो भाई इसीलिए आज नहीं हुआ इसीलिए बढ़ते चला गया ऐसा ही